जी तुसें टिकट बुक करानी तुसें टिकट बुक करानियां न तुसें मैम दिल्ली तू लंडन करानी ऐ तुसें बुक एह् सनाओ मी एह् सनाओ भला किन्ने लोक ओ तुस किन्ने लोकें जाना ऐ लंडन अच्छा जी होर कदूं जाना प्रेफर करगे इस हफ्ते नेक्सट वीक कदूं अगले हफ्ते जाना कदूं जाना इक सेकंट ठीक ऐ तुस अजें लाइन उप्पर गै रवो मीं सनाओ भला तसें एयरलाइन केह्ड़ी चाहिदी ऐ जेह्ड़ी सूट करै जां ऐमरऐट्स चाहिदी दी तुसेंईं जां जां कोई दुई एयरलाइन ठीक रौह्ग फिर से मैम ठीक ऐ ते तुसें गी एह्दे आस्तै पौना तुसें अपना वीज़ा जेह्ड़ा ऐ ओह् भेजना पौना होर ओह्दे बाद ई टिकट बुक होई सकदी ऐ ते में सजेस्ट करगा तुसें कि जेह्ड़ी ऐ ओह् एयरलाइन जेह्ड़ी ऐ एह् बैस्ट ओह् जेह्ड़ी सनाई में तुसी पैह्ले होर अपनी जेह्ड़ी वीज़ा जेह्ड़ी ऐ ओह असें तुस वाट्सऐप करी जां ई मेल करी सकदे साढ़ी ई मेल आईडी उप्पर थुआड़े कोल ऐ ओह् ते जदूं बी तुसें टिकट चाहिदी होगी ओह्दे बाद अस ओह् चैक करियै मैं अवेलेबिलिटी किस डेट उप्पर सस्ती आ दी ऐ नेक्सट वीक जदूं तक में तुसें गी दस्सी देङ ते बैस्ट एयरलाइन थूआढ़े आस्तै रौह्नी ऐमरऐट्स गै ओह् ठीक रौह्ग तुसेंगी ऐमरऐट्स ठीक ऐ जी ठीक ऐ जी तुस असेंगी अपना वीज़ा ना वीज़ा बगैरा असेंगी ओह् अपने मेरे ई मेल आईडी पर साढ़े भेजी देओ ठीक ऐ जी ठीक ऐ जी फिर ओहदे बाद म तुसें नेक्स्ट डिटेल देई ओड़गा वाट्सऐप जां ई मेल करी लैओ तुस